नमस्ते एसी हम नीरू बोल रहे हैं विमल कंपनी की साड़ी चाहिए

कॉटन कॉटन कलर रहे कॉटन की साड़ी है वही चाहिए कॉटन के कपड़ा रहे चाहिए और साड़ी कलर चाहिए लाल

और रानी कलर चाहिए कितने में कितना बजट है भैया कल शादीदी में हमको जाना है तो दाम बोल रहे हैं बहुत

दाम कुछ कम करिए हमको शादी में जाना है कल तो लें साड़ी ऐ अच्छा कलर होना

बनारसी है

कितने कलर हैं उसमें बनारसी में

उसी में से दो छः हमें चाहिए दाम तो इस को कम लगाइए ना ठीक है हम देख लेंगे अच्छा कलर दीजिएगा सादी में जाना है हम दो हज़ार देंगे बस हाँ दो नहीं भैया दो हज़ार देंगे तो ठीक है साड़ी देखेंगे कैसी है अच्छा है देखेंगे तब जो अच्छा लगेगा तब वही लेंगे

नमस्ते